जोंनि ओनसोलाव दावबायारि जायगा थांजानाय जायगाया निज्लागुरि पिकनिक स्पट बै जायगायाव थांनाय जायो बै जायगायाव थांनानै बयबो रंजानाय जायो आरो बयबो थांनानै बे जायगायाव बेरायहैनाय जायो आरो बे जायगायाव फैनानै पिकनिक जानाय जायो आरो बै जायगायाव आंबो थांबाय थानाय जायो मानोना बेलासिफ्राव थांनो जोबोद मोजां बेलासिफ्राव थांनानै बेरायहैनो जोबोद मोजां बार गुसु नेसारेल बेफोराव थांनानै जोबोद मोजां जायो आरो बै जायगायाव आंबो थांनाय जायो आरो बै जायगायाव बर'फोरनि कालसार स' जानाय जायो आरो बै पग्रामाव बर'फोरनि फावखुंग्रि फाव दिन्थिगिरिफोरखौ लिंहरनानै फालिथाइ खालामनाय जायो आरो बै जायगायाव बै जायगानि मानसिफ्रा बि जायगानि दैसायाव फुजा होनाय जायो आरो बै जायगायाव थानाय मानसिफ्रा बे जायगाखौ साब सिखोनै लाखिनाय जायो बेनिखायनो बेयाव बयबो ज' ज' बेरायहैनाय जायो आरो बै जायगायाव थांनानै मोजां रोखोमै थाहैनाय जायो आरो बै जायगायाव फुजा दाव गइ फाथै होनानै बै जायगानि मानसिफ्रा फुजा होनाय जायो आरो दस्रा जायगानि मानसिफ्राबो थांनानै बै जायगायाव फुजा हैनाय जायो मानोना बे जायगाया बेरायनायनि बयबो थांनायनि थाखाय जोबोद मोजां बेनिखायनो बै जायगायाव बयबो थांनानै बै जायगायाव फुजा हैनाय जायो आरो कालसार फोरखौ देखाय हैनाय जायो आरो बै जायगायाव ज' ज' थांनाय जायो